जैकेट जे हम लेने रही ओ जे छै से माधव जी श्रीमान श्रीमती मे तऽ ओ जे छै से हमरा नीक लागल कलरो नीक छै आओर बॉर्डर सब जे ओकर छै से मानि कऽ चालू जे एकटा होइ छै जे बॉर्डर सबपर बेसी गन्दा लगै छै ओहो अहाँके नीक छै ब्लू कलरसँ ओकर छै पीला कलर कनी बेसी गन्दा होइ छै आओर बॉर्डर ओकर अहाँके छै जे ब्लू छै तऽ ई सब ओइमे खासियत बुझना गेल दोसर हल्का सेहो छलै नीक लागल अगर एहन जे छै से रहतै तऽ फेर आगूओ देखबै जे नीक लागत तऽ लेब